हैलो सर एमेजोन कंपनीअन खां सब्जी घुराइण खां पोइ मुंहिंजी सब्जियूं सिठियूं न निकितियूं पहिरीं दफ़ो मां घुराई त उहो त सुठी निकिती ॿीहर जॾहिं घुराई त हुन में टमाटा ऐं आलू गरियल निकिता धाणा बि थोरा गरियल हुआ जंहिंजे करे मां पंहिंजियूं सभु सब्जियुं तव्हांखे वापसि कयूं हुननि सब्जियुनि जे बदिले न त तव्हां मूंखे कोई सब्जी मोकली न ॿियो समान मोकिलियो ऐं न ई मुंहिंजा कोई पेसा वापसि कया मां तव्हां सां अनुरोध कयां थी त मुंहिंजी सब्जियुनि जे बदिले यां त मूंखे पेसा वापसि कयो यां मुंहिंजे हुन जे बदिले ॿियो समान मोकिलियो तव्हांजी सब्जियुं सुठी न अचण जे करे असांखे परेशानी थी वई जंहिंजे करे असांखे ॿियो समान घुराइण में बि दिक़त थी थिए तव्हां पंहिंजी समान खे सही कयो यां असांखे फ्रैश माल मोकिलियो फ्रैश माल ईंदो तॾहिं असां तव्हांखां समान वठी सघंदासीं न त असां अॻिते खां कोई बि समान या राशन न घुराईंदासीं छोकी तव्हांजी सुठी शइ न ईंदी त असां कीअं कमु कंदासीं ऐं न असांखे सुठियूं शयूं मोकिलियो ऐं असांजा पिछ्ला पेसा जेके सब्जियुनि जा बचल आहिनि से सभु वापसि कयो ऐं असां तॾहिं तव्हांखां ॿियो समान घुराईंदासीं